के रहलइ कोसी छी जे हमरा सबके लेल तऽ बहुत खतरनाक यऽ अपकार करइए हमेशा ओ कोनो भी समयपर कोसीके जल अतेक भऽ जाइ छै अते विस्तार रूपसँ जल अबइए जे कि जमीनसँ घर दुआरि काटि दै छै बाँध सबपर छी घर बनायके जे रहइए हुनका लेल बड़ तबाही करय छन्हि कोसी जलसँ कोसीके जलसँ घरके घरो कटैनियासँ कटि जाइ छन्हि हुनकर घर काटि दै छन्हि आओर चारू तरफ जल जमीनमे फैल जाइए डुबा दै छन्हि घर दुआरके मालजालके दिक्कत भऽ जाइ छै सबटा उठा उठाके सब चल आबइए कोसीके कोसीसँ ओ पार भऽके उपर उपराहैर जमीनमे आबिके अपन अपन जगहपर जे आओर से स्थान लइए आओर रहइए ओही ठाम भोजन बनाके रहइए बड़ा कष्टमय हुनका समय बीतय छन्हि आओर ई समय ई कोसीके जे कोसी जे समय समयपर बड्ड कष्टदायी होइ छै कोसीके महत्त्व से कोसी कमला बलान अइ जगह अनेक छै जे जगह जगहपर ओ अपन नाम हुनकर अलग अलग लेल गेलइ हइ अइ दुआरे कोसी कोसी हमरा सबके लेल प्रशस्त यऽ कोसी कोसीके पानिसँ हमसभ हमेशा दुःखी रहय छी समय पर कोसीके जल आबिके सबके क्षति पहुँचा दइए सब फसल नष्ट भऽ जाइ छै घर दुआरि नष्ट भऽ जाइ छै रहबाके लेल से कष्ट होइ छन्हि सुतबाके लेल कष्ट होइ छन्हि माल जालके लेल कष्ट होइ छन्हि से से अइ अइ लेल से कोसी बड़ा उपद्रवी यऽ कोसी उपद्रवी यऽ अइ लेल हुनका कोसीके महत्त्व हम से अइ दुआरे नहि दै छियनि कि जे ई बड़ा विघ्नकारक यऽ विघ्न हमेशा पहुँचाबइए समय समयपर ई से फाइदामन्दो छै खेतीबाड़ीके समय फायदामन्दो छै धानके समयमे जे कोसीके जल आयल कोसी आयल यऽ जल हटि गेल तऽ पाक मट्टी दऽ दै छै पाग मट्टीपर जे धानके खेती बड़ सुन्दर होइ छै नीक फसल भेटय छै नीक फसल उपजय छै उपजय छै लोक बड़ा बहुत सहुलियतसँ बहुत आरामसँ धान उपजा लइए आर काटिके अपना घर परके राखइए ओजे सुखी रहइए खुशी रहइए